जय झूलेलाल दादा दादा मुंहिंजे गाॾी खपे भाड़े ते फैमिली सां गॾु वञिणो आहे रोड ट्रिप ते महाबलेश्वर वारे पासे त मूंखे सैवन सीटर गाॾी खपंदी कहिड़ी कहिड़ी अथव मूंखे वधीक करे त इनॉवा खपे थी विद ए सी त मूंखे छा किलोमिटर जो रेट पवंदो की ॾींहंनि जे हिसाब सां छोकी मूंखे घटि में घटि टे ॾींहंनि लाइ खपे थी ॿारहं रुपिया किलोमिटर जे हिसाब सां ईंदी और ॾींहंनि जे हिसाब सां अच्छा त टोटल ड्यूरेशन केतिरे लॻंदी हुन में हिकु ॾींहंनि जा असी किलोमीटर त मूंखे हिकिड़ो कमु कजो न मूंखे चारि ॾींहंनि जे हिसाब सां गाॾी बुक कराए ॾियो मूंखे ड्राइवर न खपे मूंखे उन में बिना ड्राइवर जे गाॾी खपे थी ड्राइविंग मां पाण ई कंदुमि हा मैप वग़ैरह सभु लॻाए करे हा खाली गाॾी बराबरि हिकदमि ॾिजो सुठी कंडीशन में हुजे टायर वायर सभु नवां हुजनि हुन में खाली होतिरो ध्यानु रखिजो छोकी छाहे फैमिली वञू पिया असां और लौंग ड्राइव आहे न हा त तव्हांखे मां गाॾी चारि ॾींहंनि खां पोइ वरी पहुचाइणो ईंदमि जेको बि हिसाबु हूंदा अची करे कंदुमि बाक़ी तव्हां खे खपे त मां हाणे तव्हां खे ऐड्वांस पैमेंट कराए करे गाॾी अॼु शाम जो खणी वेंदा त मूंखे कल्ह वञिणो आहे कल्ह सुबुह जो असां छह लॻे असां निकिरी वेंदासीं महाबलेश्वर लाइ साइड सीन वग़ैरह करे हुते ई होटल बुक कयो ऐं मां ठीकु आहे त बाक़ी मुंहिंजो जेको बि हिसाबु हूंदो तव्हां ॿुधाए लाइजो ओके दादा ओके जय झूलेलाल